हमारे बैतूल क्षेत्र में कुछ पर्यटन स्थल है जो कि काफ़ी मनमोहक होते हैं हमें बैतूल क्षेत्र में सबसे पहला जो कि बालाजी पुरम है जो की काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है वो बालाजी पुरम काफ़ी पब्लिक आती है वो बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है वहाँ पर गाड़ी पार्किंग के लिए पर्याप्त साधन हैं खाने पीने बनाने के लिए भी पर्याप्त साधन हैं वो एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है जहां पे रुक्मणी बालाजी का एक मंदिर है उसमें वहाँ एक पुत्र ने अपनी माँ के याद में उस मंदिर को बनवाया था तो वो मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है बैतूल जिले में ही मुक्तागिरी नाम का एक मंदिर है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ पे भी आने जाने के काफ़ी अच्छी साधन हैं एवं रुकने के भी काफ़ी साधन हैं बैतूल जिले में ही मलाजपुर नाम का एक मेला लगता है जहाँ पे काफ़ी कुछ लोगों का इलाज भी हो जाता है जो थोड़े से दिवालिया होते हे उन लोगों का बैतूल जिले में कई टाइप के पर्यटक स्थल है और वो पर्यटकों को बहुत ही अच्छी तरह से आकर्षित करते हैं इसमें आने जाने कि काफ़ी अच्छे व्यवस्था है और इनके लिए और आकर्षित इसलिए किया जा सकता है कि बलाजी पुरम में कुछ और चीज़ों को लगाया जाए और थोड़ा उसका विस्तार किया जाए कुछ नई नई चीज़ें लाई जाए वहाँ पे जो लोगों को मनमोहक करे आकर्षक झूले लगाए जाए बड़े बड़े और अच्छा प्राकृतिक जो कि और अच्छा दिखे बस